खेती खला हमरा करै छी तऽ की कहै छै कोनो सुविधा नहि रहयए खेतके जोताबै कोराबै छी ओहिमे टका पैसा लागि जाइए जोता कोराक जब रौदी पकड़ा गेल बोडिंगके कोनो चान्से नहि छै लगमे सरकार कतहुँ गराइए नहि दैत छै नहि कोनो नहर छहर खुनाबै छै नहि की कहैत छै छोटका जे अथी छै से सभ खुनाबै छै नहि कोला तोला बनाबैत छै जे कनहुसँ पानिओ एतय नहरो अरमेसँ ओहिना विरार जरि जाइ छै रौदी कए जाइ छै तऽ जरि गेलै तऽ केना भेलय फसल कोनो नहि होइ छै कोनो कोनो उपाय मशीनवलाके कहय लऽजाइ छियै ओकरो खुशामद करू एक सए बेरक चलु चलु एतय पैसा लेबऽ ओतएय पैसा लेबऽ ताहिओ नहि जल्दी जाइ छै मौकापर ओहु बेरा सभटा जरिक राख भऽ जाइ छै कतय कोशिश करलियै तब भगवाने गरजलय तऽ भेलय पानि तऽ विरार पलटतय तबे न हेतय नहि तऽ घटे न लागतै गृहस्थ लोग कतयसँ की करतै खादो लऽ जाइ छियै जल्दी तऽ लगमे छबय नहि करलै हमरा देतय खाद कहलक छबय नहि करलक पैक्समे नहि छह तोहर नामे नहि छह तऽ देत केना देबय नहि करलक जल्दी परसनमा गेलु तब जे परसनमामे कतय कोशिश करलहुँ तब आधार कार्ड अर लगैलू तब जाके देलक तब खाद अर छिटलु पटेलु तब भेल तब आब रोपबै फेर जोतेबै कोरेबै जोतए करायक फेर तैयारी करबै फेर जन करबै जन करिके फेर रोपेबै कोरेबै रोपए अरक फेर कनी धान नमहर भेल तऽ फेर खाद छीटैलु खाद छींटाक फेर फेर गमहरा भेल खाद छींटायक गमहरा भए गेल तब जकए गमहरा भेल देख रेख करैत रहलु पानि तानि दैत रहलु पानि अर देल भए गेल फेर तब फुटल पाकल फेर जन लगाएक कटैलु खटैलु कटा खटायक घर करलु जितना खाइके रहल ऊपजल तऽ राखि लेलहुँ नहि तऽ नहि बेसी भेल तऽ अपन बेच देलु इएहसभ करैत छी केना बाल बच्चा खेतय पितय रहतै इएहमे लोग आगे ने सोचतै सरकार कुछ मदद दयतियै एतय लोकके दुःख तकलीफ नहि न हेतियै जेहो दैत रहै कोटामे अन्न पानि सेहो नहि दैत छै मट्टी तेल सभकुछ बन्द भए गेलय केना गुजर जेतय गरीब लोग छियै बाहरो जाइके कोनो व्यवस्थे नहि छै